हमरा जाड़ामे घुमैमे बड़ी नीक लागै छै कियै कि एक सऽ एक कपड़ा पेहनैक मिलै छै एक सऽ एक जैकेट रहै छै एक सऽ एक मोफलेर रहै छै फिर बहुत तरहके शर्ट रहलै जैकेट रहलै ई सब पहिन कऽ अच्छा लागै छै घुमैमे आओर दोसर बात की ठण्डा मौसम रहै छै तऽ घुमैमे भी परेशानी ओतना बुझाबै नहि छै जेतना गरमीमे बुझाबै छै आब सबके अपन अपन ई छै ई प्रश्न सोच छै कि केकरो गर्मियोमे मौसम अच्छा लागै छै तैयो हमरा जाड़ा नीक मौसम लागै छै एकरामे ई रहै छै ई रहै छै कि ना गर्मीके परेशानी ना किछु पानी भी ओतना बाहरमे जेना निकलै छै दू सए फीट के अच्छा पानी मिलै तो बार बार पानी खरीद कऽ पीअ पड़ै छै ई वहाँ जाड़ामे ओतना पानी भी नहि पीनाइ छै थोड़ा सा पानी पीलयै काम चल जाइ छै इसलिये हमरा जाड़ा मौसम अच्छा लागै छै आओर एकरामे एकबार हम घुमै लऽ भी गेल छलियै जाड़ा मौसम और हम जाड़ा मौसममे ही घुमै के लिये जाय छियै